ہندوستان میں خواتین خواتین کو کوئی چیلنجز کا سامنا نہیں کرنا پڑتا ہے بلکہ وہ بہت ہی اپنی آزادی کے ساتھ پھرتی ہے اور وہاں اور ہندوستان کے ماحول میں بہت ہی اچھی طرح گھل مل جاتی ہے اور خواتین ہندوستان میں بہت ہی محفوظ ہے اور ان کی تعلیم پر بھی کوئی روک نہیں وہ جتنا چاہے پڑھ سکتی ہے اور یہاں پہ ہندوستان میں بہت سے میں زیادہ تر شہروں کی بات کر رہا ہوں کہ یہاں پہ شہر میں تو بہت سارے کالجز یونیورسٹیز ہے جہاں پر خواتین تعلیم حاصل کرتی ہیں اور ہاں گاؤں سے بھی جو ہے بہت سارے لڑکیاں لڑکے آتے ہیں خاص کر زیادہ تر لڑکیاں ہی آتی ہیں اور یہاں پر اور گاؤں میں بھی تعلیم حاصل ہو رہی ہے اور خواتین کے لیے بہت سارے اسکولس کالجز کھل چکے ہیں اور وہ وہاں جا کر پڑھتی ہیں بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان پر نہ کوئی پابندی ہے بلکہ وہ ایک آزاد ہے